म्हज्या वाठारांतल्या खुबश्या भुरग्यांचीं प्रेफरन्स धावे उपरांत सायन्स जावन आशिल्ली आनी खुबश्या जाणांचीं कोमर्स जावन आशिल्ली म्हज्या वाठारांत म्हजे मित्र जे आसात तांच्या मदीं हांवें पयला की तांकां आर्ट्सांत चड कोणांक इंटरेस्ट नाशिल्लो चडशे जाण सायन्स किंवां कॉमर्साक गेले कारण म्हणजे कांय अशे लोक आसा जे बिजनेसमॅन आसा जांच्या फॅमिलीन बिजनेस आसा तांकां कॉमर्साक वयचें शें दिसलें कांय लोकांच्या घरांत डॉक्टर्स इंजिनियर्स आसात तांकां सायन्सांत वयचे शें दिसलें आनी थोड्यांचें अशेंय जालें की बाबा आपल्याक बेश्टे शिकप आपल्याक शिकपाचें ना बेश्टे थोडे किदें डिग्री जाय म्हणून ते कॉमर्स किंवां आर्यसाक गेले